हेल्ल' औ औ बायदेव माने आङो उदालगुरिनिफ्राय सासे मानसि बुंनाय जादों आं माने न' गोदान लुदोंमोन नालाय बे न' गोदानाव माने नोंथाङा गार्डेनार नङा होम्बा अ माने जों दा न' गोदानाव साजायनो थाखाय माखासे फुलफोर माबा एसे नांगौमोन आरो दा नोंथाङा माने नोंथाङा माने साजायनायखौ माने नोंसोरनिफ्रायनो गासैबो मावजोबनो हागोन ना साजायनाय मानाय माबाफोरखौबो फुल बिफांफोर बिबारफोरखौबोथ' मोनजोबगोन अ जोंनो बारा बुरजा नाङा न' न'आबो बारा गिदिर नंखाया नालाय मिडियाम साइजनि दा जों एसे माबा ओरैनो जि जिथा फुलि एक्स' दाल नांलाया एकस' दालथा नाङा जेनेबा जि नैजिसो फुलि नांगोन नैजिसो माबा नांगोन बिबारफोर नांगोन आरो औ दा औ औ औ अ अ औ देह थांना नायहैनाय जागोन दे एसे एड्रेसफोरखौ एसे मोजाङै मबाइलआवहाय लकेसनखौ सेयार खालामबानो जाबाय

औ औ औ दे मोजांखौ नायनानै लाबोनोसै थांनानै औ अब्ला दामफोराथ' उदालगुरिनिफ्रायनो बुंदों आं खाथिनिनो थांनानै नायहैनानै मोजाङै रायज्लायना लाहैबायनोसै नायनानै पसन्द खालमनानै लाहैनोसै औ देह नोंसोरनिफ्रायनो माबाखौ मावग्रा खामानि मावग्राफोरखौ एसे एरेन्ज खालामना होबानो जाबाय साफायग्राफोरखौ औ दे बिदिबा एसे साननैसोनि उनाव थांनाय जासिगोन दे थांनायनि सिगां फन हरनानै थांनाय जासिगोन दे